दिक्खो जेह्ड़ा टाइम ऐ जेह्का समें ऐ ओह् ते बहुत कीमती ऐ ते जेह्की अजकल गौरमैंट नै नमीं नमीं पालसियां कड्ढी दियां न टाइम आस्तै कि टाइम उप्पर जि'यां बायोमैट्रिक कड्ढे दा उ'नें कि एह् टाइम उप्पर स्कूल पुज्जना ऐ मास्टरें ते की जे मतलब प्हाड़ें उप्पर रौंह्दे न ओह् ते इन्ने टाइम दे पुज्जी निं सकदे हैन कि इन्नी सबेला गड्डी जाह्ग ते जां फ्ही ढक्की चढ़ियै चलङन पर इ'यै ऐ कि समें गी दिखदे अगर ओह् तौलै सबेला पैह्लें उ'नें ई कोई डिफिकल्टी होआ दी बी ऐ उ'नें सिचुएशन हैंडल करना नेईं बी आवै दी ऐ पर जिस जदूं दा हुन बायोमैट्रिक लग्गी दा तां इ'यै कि समें दा ध्यान रखदे होई उ'नें ई बडलै सबेला उठी औना चाहिदा ते फ्ही उ'नें ई अपनी ड्यूटी जेह्की ऐ उं'दी ओह् पूरी करनी चाहिदी अपने टैमें उप्पर स्कूल पुज्जना चाहिदा ते इसदे च कोई डिफिकल्टी ते है निं ऐ इ'यां होई सकदा कोई जेह्के प्हाड़ें रौह्दे न उ'नें ई कोई डिफिकल्टी औंदी बी होग जां कोई बरखा होआ दी होऐ जां पाला पेदा होऐ तां फ्ही तां ओह् ते है पर इ'यां ते कोई डिफिकल्टी है निं ऐ पर जेह्का टाइम है ओह् ते अपना कम्म जेह्का ऐ ओह् ते पूर्ण करना ऐ ते इसदे च कोई ओह् निं ऐ हां ते इस्सै सिचुएशन गी हैंडल करने आं कि बडलै सबेलै उठी आओ ते टाइम उप्पर ड्यूटी करो ते इ'यै टाइम मैनेजमैंट ऐ की जे समें जेह्का ऐ ओह् बड़ा कीमती ऐ